میں نے ایک نیا فون لیا وہ بہت اچھا تھا اس کی اسکرین بھی بہت اچھی تھی اور بیک سے بھی وہ بہت اچھا دکھتا تھا جس میں چار کیمرے تھے اور ایک فرنٹ کیمرہ تھا اس کا فرنٹ کیمرہ سولہ میگا پکسل کا تھا جس سے بہت اچھے فوٹوز کلک کلک ہوتے تھے بہت کلیئر ہوتے تھے اور پکسل بھی نہیں پھٹتے تھے اور اس کے جو بیک کیمرے تھے وہ چار کیمرے تھے جس میں سے جو مین کیمرہ تھا وہ ففٹی میگا پکسل کا تھا دوسرا کیمرہ ایٹ میگا پکسل کا تھا سینسر جو تھا اس کا وہ دو میگا پکسل کا تھا اور ڈیپ کیمرہ بھی دو میگا پکسل کا تھا جس وجہ سے وہ فوٹوز بہت اچھے کلک کرتے تھے اور ڈیپ کیمرہ اور سینسر فوٹوز کو اور کلیئر اور اچھا کرتے تھے اس کیمرے کی سینسر آئی ایم ایس سیون ڈبل سکس تھی اور اس کیمرے میں او آئی ایس آپٹیکل ایمیج سولوشن بھی تھا جس وجہ سے وہ کیمرے کو اور اچھا تو بناتے تھے پر کیمرے کے فوٹو کو اور زیادہ اچھا کرتے تھے کلیئر کرتے تھے جس وجہ سے اس کی